जैसे कि मोबाइलमे एप छै पे फोन कहै छै गूगल कहै छै आओर जेछै ए टी म ओ कहै छै सभ चीज रहै छै ओ जे छै पे फोन जे छै गुगलके अच्छो छै खराबो छै किआकि हमरा पे फोन आबै नहि छै चलबै लए हमे जे छै कि आदमी सभके देखै छिऐ जैसे मार्केट गेलै कोनो सामाने लेलकै तऽ ओ कहै छै कि भैया पे फोन छै चलबै छै तऽ नम्बरे मोबाइलेसँ पैसा दए देइ छै कोनो काम लागै छै तऽ मोबाइलेसँ काम करि देइछै लेकिन जेकरा नहि चलबैले आबै छै तऽ ओ सुविधा जानबे नहि करै छै कि ओ पे फोन गूगल फोन केकरा कहै छै आओर जेछै कि ई सभ चीज हमरो लेकिन एकटा छै कि जैसे ग्रुपेमे कोनो काम करलिऐ तऽ ओकरामे जे छै कि अगर हमरा नहि जाइ सकलिऐ जमा करए लए तऽ ओ बैलेन्स जे छै पे फोन मारि देलके पैसा यहाँसँ तऽ ओ चलि जाइ छै इएह लए कऽ जे छै कि गूगल आओर पे फोन जे छै कि अच्छो छै चलाइ खराबो छै चलाबै चलाबैके बात छिऐ जे जानै छै तऽ ओ चलबै छै जे नहि जानै छै तऽ ओकर लिअऽ तऽ ओ खराबे छै पे फोन